हैलो नमस्ते महाराज एह् आरे आह्ले बोला दे तुस ओह् महाराज लक्कड़ लैनी ही थोह्ड़ी जेही कोई लकड़ियां लैनियां हियां बालन कोई कोई पंज मन हारा ते केह् रेट लाए दा तुसें नेईं रेट कोई कम से कम दस्सो ते सेई कि'यां मन ऐ कोई पंज सौ रपेआ मन ऐ ज्हार रपेआ मन ऐ कोई दस्सो ते सेई ते तुस पं'जी सौ रपेआ लाई ओड़ेआ तुसें एह् ते पंगा पेई गेआ अजें हून पिच्छें जेही पिच्छें बुड्ढी मरी गेई साढ़े म्हल्लै तां तुसें पंदरां सौ रपेआ लाया हा तुसें तुसें दं'ऊ दिनें च रेट बधाई ओड़ेओ तां तुसें ई पुच्छेआ महां बुड्ढी मरी साढ़े म्हल्ले तां तुसें पंदरां सवें गल्ल मकाई ओड़ी हून तुसें पं'जी पं'जी रपेऽ किलो करी ओड़ेआ एह् गल्ल थोह्ड़ी बनदी ऐ शैल रेट लाओ ते भुगतान बी करगे अस हैलो गलाओ कुछ